हिंदी हिंदी हमारे लिए एक भाषा नहीं है हमारे मन की भावना है भारत की पहचान है हिंदी हमारी संस्कृति की पहचान है हिंदी हिंदी मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प भाषा लगती है क्योंकि हिंदी जो बोली जाती है वही लिखी जाती है यह हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है जो उसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती है उसमें हिंदी में कोई भी गूंगा अक्षर जिसको हम कहते हैं साइलेंट लेटर वह नहीं होते हैं हिंदी में एक एक बिंदी का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है हिंदी हमारे मन की भावनाओं को उजागर करने के लिए होती है मुझे नहीं लगता कि और भी किसी भाषा में किसी भी भावना को इतने अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है जिसमें हम हिंदी में कर सकते हैं जैसे हिंदी के दोहे लोकोक्तियाँ मुहावरे एक एक मुहावरे का इतना गूड़ रहस्य है जिसमें अपने जीवन की परिकल्पना उसमें दिखाई देती है हिंदी तो सबसे ही दिलचस्प भाषा है सबसे ही न्यारी भाषा है